हेल्ल' नोंथाङा उदालगुरिनिमोन नामा आङो उदालगुरिनिफ्राय ओरै भुटानाव थांनि

साहा दावखोथारनांगौ अ आच्चा भैरबकुन्द'निफ्राय सानजा ना सोनाब

आस्सा आस्सा होमबा बेजोंनो थांबानो मोनहैगोन ना अ औ औ मथर मोनगोनना मोना गारिफोर आस्सा होमबा थांबासो मिथिगोनना अ अ अ

अ अ दे

गाबोननो थांनाय जागोन दै अ ओइ माबा खुरमाफोर दंहैयो अ बे खुरमानाव थांनि आं सोङै सोङै थांनांसिगोन माथो

नंगौनामा आनदायमारा ना अ अ अ अ जागोन दे होमबा गाबोन आं थांनाय जासिगोन औ अ होमबा नोंथांआ मोजाङै दंना आंबो मोजाङै दं र' दा माथो खालामदों नोंथां अ न'खराव दंना

होमबालाय दोनथ'लायदो अ